میرا پسندیدہ شاعر مرزا غالب ہے مرزا غالب اردو کے سب سے عظیم شاعروں میں شمار ہوتے ہیں ان کا اصل نام مرزا اسد اللہ بیگ خان تھا اور تخلص غالب تھا وہ ستائیس دسمبر سترہ سو ستانوے کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور پندرہ فروری اٹھارہ سو انہتر کو دہلی میں وفات پائی زندگی کا خلاصہ غالب نے اپنی شاعری میں محبت دکھ زندگی فلسفہ اور انسان کی بے بسی کو بیان کیا ہے ان کی زبان دلنشین گہری فکر انگیز ہوتی تھی وہ فارسی کے بھی بڑے شاعر تھے مگر وہ غزل میں ان کی پہچان سب سے زیادہ ہے غالب نے مغل دور کے زوال اور انگریزی حکومت کی ابتدائی دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا غالب کی خاص باتیں ان کی شاعری میں عقل فلسفہ ساتھ ساتھ دل کی گہرائی بھی نظر آتی ہے وہ طنز و مزاح بھی خوب لکھتے تھے انہیں زندگی میں بہت سی مالی مشکلات کا سامنا رہا مگر ان کا فن ہمیشہ زندہ رہا مرزا غالب کی شاعری آج بھی دلوں کو چھو لیتی ہے اور ان کا نام اردو ادب کی تاریخ میں سنہری حرف سے لکھا جاتا ہے